मूंखां सवाइ मुंहिंजे घर में बूटा पोखण जो शौक़ु मुंहिंजे ज़ाल खे आहे ऐं प्लस में उहो रोज़ जे असां पंहिंजे घर जे अङण में इहो भाई बूटा पोखियल आहिनि उन में मिर्चनि जो बूटो ऐं इन जो आसो पालो जो आही टमाटे जो आहे मसाल्हनि जो आहे ऐं ॿियों तरह तरह जा बूटा असां पोखे रखिया ऐं जेॾीमहिल असां रोटी खाईंदा आहियूं ऐं ठाहींदा आहियूं त उन में उन में असां उन बूटनि जे भाई मिर्चनि जो न हिननि जो माना यूज़ कंदा आहियूं उन में उन जो को सवादु सभिनी खां अलॻि ई हूंदो आहे समुझो पंहिंजो घर जे ऐं मसाल्हनि जो बूटनि जो मसाल्हे जो सवादु ॾाढो सुठो ऐं उहो हूंदो आहे समुझो हा इन खां सवाइ हा असांजे घर में जे पुठिया आंगण में हा आसो पालो जो वणु पोखियल आहे तुलसी पोखियल आहे ऐं ॿियो हुन जो आहे पंहिंजो पप्पे जो वणु आहे ऐं हिन जो बि वणु आहे पंहिंजो केलनि जो वणु आहे ईअं सभु असां घर में ई पंहिंजे घर जो ई ठाहे करे ऐं असां खाईंदा आहियूं ईअं इन खां सवाइ असांखे ॾाढो ईंदो आहे इन में बूटनि खे पाणी ॾियणो हू करिणो हू असांजा ॿ टे कलाक त सुठे नमूने ॾाढा सुठे नमूने निकिरी वेंदा आहिनि इन खां पोइ मुंहिंजी घर वारी रोटी जो टाइम थींदो आहे त हू पियो छॾे रोटी ईअं रोटी ठाहींदी आहे उन मसाल्हनि मां ई असां रोटी ठाहींदा ऐं खाईंदा आहियूं इहो अथई त बूटनि जे लाइ ॾाढियो सुठो असांखे बागबानी जो जाम शौक़ु आहे समुझो हा हिन खां सवाइ घर में मुंहिंजे पुट खे बि शौक़ु आहे इन जो बूटनि जो न उन में पाणी ॾियणो करिणो सभु करिणो माना असांजे सॼे घर खे शौक़ु आहे इन जो ठीकु आहे